تفریحات کے بہت سے سامان علی گڑھ میں موجود ہیں مثال کے طور پر یہاں کا نمائش میلہ جو ہر سال جنوری یا فروری کے مہینے میں لگتا ہے اس میلے کو تمام علی گڑھ کے لوگ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبا بھی بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور اپنی سیر و تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں وہاں جا کر اور کچھ لطف اٹھاتے ہیں اور اس میلے کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مواقع ہیں مثال کے طور پر سر سید ڈے کو بہت ہی زور و شور اور بہت ہی زیادہ خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس میں بھی لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں اور سر سید ڈے میں یہاں پر ایک سر سید پر پلے بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک تفریح کا بڑا موقع ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور اس پلے کو دیکھتے ہیں اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ دیگر بہت سی ایسی جگہیں ہیں علی گڑھ میں جیسے علی گڑھ کا قلعہ ہوا یا پھر کوئی مشہور مال ہوا جہاں پر لوگ جاتے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سنیما دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو علی گڑھ میں تفریحی سرگرمی سرگرمیوں کا مرکز ہم جنہیں کہہ سکتے